हॅलो हांव प्रणाली उलयता हांवें आत्तां अर्द वर पयलीं तुमच्या रेस्टॉरंटान जेवणाची ऑर्डर दिल्ली ती म्हणजे फ्रायड रायस दाल मखनी पनीर टिक्का आनी चिकन चिली पण ऑर्डर पावपाक जो टायम दाखयल्लो ताच्या परस चड जावन गेलो कित्याक म्हणून डिले जालो मातशें तुमी सांगपा शकता